کاروبار اور دہلی دونوں کا میل جول بہت پرانا ہے یہاں حالات اور موقع کے اعتبار سے کاروباری رجحانات بدلتے رہتے ہیں موجودہ وقت میں دہلی کپڑوں کی تجارت کے لیے بہترین جگہ ہے